अ बाइ

ओइ बाइ अ ओइ नोंसोरखो जे मैया जोंहा माइ गायनो लादोमोनना माबोरै माइ गायखो एख्खे गब'जोबदो गायनायाबो गेसें जादो इदि माइ गायो नोंसोरो माबायदि माइ गायनाय अ दा

थेवबोथ' माहाय एसे मोजां गायनांगौमोन ना एख्खे गेसें गायनायानो गेसें गायखादो नोंनि लाइनआव सोर सोर गायनायमोनबा नोंनि लाइनआवनो गेसें जाजोबदों बिथिं आरो अन्थाइ बारदों गुबुनानै आरोबाव लांदां जाजोबदों जाथाराखै माइ गायनायानो नोंसोरथाय मा जागोन दा आंहा अ जोंहा माहाजोना बिराद रायदों अ जाहा माहाजोना बिराद रायदों माब्रै खामला लाखो नोंलाय इमान गेसें माइ गायदों माइ गायनायानो जाथाराखै गब' जोबदोबो आरो एसे अखा बार माहाय फायनायावनो इमान गब'योना बारआनो जि रायदो माहाजोनासो जि नांलायदोहाय आंदोहाय ओंखामखोनो जानो होआखै आंखो खामानिखोनो मावनो होआखै ओंब्रा ओइ बे बाजैआ गायनायानो बाइआ गायनायानो बे साइडआवनो एखेबारे बिराद गेसें जादोबो गब'दोबो माहायथ' मोजां गायनो हायो मा गायनो रोङा नामा बियो होनना रायदों आंखो आंथ' जेबो मिथिया दा आंथ' लिंदो इसोरखो माइ गायनो इसोरबा माबायदि गायखो साहा हैनो साहा फुदुंनायाव

दा आंहा खम लस जागोन ना बे माखासे माइआ दा आयौ जोंहा पास मन मोननो गोनाङा ए सारिमनल' मोनब्लालाय मा जानोसै बिदिबालाय जि रायजादो आङो बिदि गेसें माइ गायनायनि नोंसोरखो लायाब्लानो जागौमोन आं बेलेकखोनो खामला होनायब्लानो जागौमोन मा खामला नोंसोरलाय बिदि माइ गायो नामा मोजां गायनांगौना

बे बुंनायल'सो नोंसोरो बिदिनो गायगोन फैगोन बोसोरावबो मोजां गायगोन आरो थांनाय बोसोरावबो मोजां गायगोन बिदिनो बुङै बुङै नोंसोर खोनसे नङा खोननै नङा नोंसोरो सबबारावनो नोंसोरो गेसें गायना होयो आंनि माइखो बेलेकनिखोब्ला मोजां गायो आंनिखो मानो बिदि गेसें गायो आं बिराद दुखु मोनदोरा आं इमान खस्थ' खामनानै हालएवदो थेवबोरा अ थेवबो बिदिनो मावनांगौ सबनिबो समान मावनांगौरा मोजां मावनांगौ गुबननिखोब्ला मोजां गायो आंनिखोब्ला बेबायदि गायो नों बोसोरैबो आंनि माइखो गेसें गायना होयो बेलेगनिखोब्ला मार मोजां गायो आंथ' दुब्लि दुब्लि हाबना नायहैयो माहाय मोजां गायनांगौरा माइफोरखोहै दा जोंहा जों माइ खिथि माइ खिथि खालामाब्ला जोंहा जायानो माइ खिथि खालामनानैनो जोंहा इमान गरसे गरनै थाखा मोनो बा जानाय लोंनाय सब माइ गायनानैनो जोङो गथ'फोरनि फरायनाय गासैबो खामानि मावलाङो जों माइ गायनानैनो फाननानैनो दा इमान गेसें माइ गायो होमब्ला माहायथ' मोजां गायना हो इमान अखा बार माहाय फायनायावनो गब'जोबबायना मादि होननो हागोन दाथ'आरो बि गायनाय माइखोथ' जोङो माबा खालामनो हालियाना बे गायबाय गायबायानो आरो मादि जाखो होननानै बिदिब्ला जानाय नङा अइ बाइ नोंसोरो हाजिरा हाजिरा खामला होलियालै आं मोजां गायदै उननि बोसोरफोरावहाय बिदि लाब्ला मोजां गायना हो आंनो बाइ बिराद नांलायनाय जाबाय आंबो जाहा मालिकदोहै एसे गेसें माइ गायनायनिहै अयथासार दासिमबो रायबाय थायो आंखो इमान माइआ मोजां जागोमोन जाहा आं मोजां गायनायमोनब्ला इमान गेसें माइ गायना होदो मा जानांगौ जाखो देग्लायलाय आंहा मा खिथि मोनगोन आं इदियावहा होनना जि रायदो आंखो गायब्लाबो इदि गायनांला दे मोजां गायना हो आंनो बाइ औ उन बोसोरफोरावहाहै अ दे दे दे दोन्दो ना होमब्ला बाय दोन्दो अ दे दे जागोन दे जागोन दे